हैल्लो हैल्लो हैल्लो हैल्लो मैड़म जी पी ऐच्च ई डिपार्टमैंट दा बोला ने अस तुसें कंपलेन कीती दी ही तुसें हां जी मैड़म जी सनाओ केह् कंपलेन ही थुआढ़ी हां जी हां जी ओह् समझा ने साढ़ी पाईप लाईन पिच्छुआं खऱाब होई गेदी ही हून ठीक ऐ नेआ असें बाटर लाईन इस्टैवलिश कीती थुआढ़े एरिया च हून पानी थोआनू प्रापर मिली जा करग हां जी हां जी इस बारी कोला अगली बारी कोला दा अस पक्का ध्यान रखगे हां हां जी चलो ठीक ऐ